आंनि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मादाव बुहुतानो खामानि थांखिया मा थांखिया जाबाय आं मावनायाव दांनायाव दानो गासैबो संनाय खावनाय गासैबो गामिनिखौ एसे रोङो सिख्ला आंनि लोगोफोरा गासैबो थाउन सहराव फरायजोबो आं न'निफ्रायनो थानानै न'आवनो फरायो